ताबे तक कहिऔ आराम आरामसँ कहबै हमसभ हमरासभके पारम्परिक अपन कपड़ा छी साड़ी साया पेटीकोट ब्लाउज सूट सलवार एकरासबके बनेबाके लेल सूटके कपड़ा किनिकऽ दोकानसँ आनिकऽ फेर ओकरा कटिङ्ग कऽ कऽ फेर मतलब आदमीके हिसाबसँ मोट पातर आदमीके हिसाबसँ कटिङ्ग कऽ कऽ सिलाइ कऽ सकै छी मशीन यदि नहि जे छै घरमे उपलब्ध तऽ हम अहाँ हाथोसँ पहिले सिखिकऽ तहन मशीनपर लऽ कऽ कोशिश कऽ कऽ बजारसँ तहन ओहिपर सिल सकै छी ब्लाउज बना सकै छी पेटीकोट बना सकै छी सूट बना सकै छी सलवार बना सकै छी फ्रॉक बना सकै छी गरारा बना सकै छी लहँगा यानी दुनिआमे जतेक चीज अहाँ इच्छा हुअए यदि अहाँके तऽ बना सकै छी कोशिश कएलासँ आदमीके हार नहि होइ छै हमसभ किछु बना सकै छी जे समान नहि हमरासँ हेतै हम दोकानसँ किनिकऽ कोशिश कऽ कऽ हमसभ बना सकै छी सबकिछु सोइटर हमसभ बुनि सकै छी उन बजारसँ लऽ कऽ फेर गामघरमे बेचैलए आबै छथिन मोटावलासब तिनका सभसँ उन अपन खरिदकऽ हमसभ काँटापर क्रूसपर बढ़िआँ बढ़िआँ डिजाइनके सोइटरो बना सकै छी दस्तानो बना सकै छी चाहे टोपिओ बना सकै छी मौजा टोपी पैजामा ई बच्चाके छोट छोट फ्रॉक जना पैजामा हाफ ब्लाउज मने जतेक चीज चाही से उनसँ क्रूससँ काँटासँ बना सकै छी उन किनिकऽ घरके लेल सजा घरके सजावटके लेल हुँ दुसुत्तीके चादर दुसुत्ती कपड़ा किनिकऽ दुसुत्तीके चादर बना सकै छी ओहिपर रङ्गबिरङ्गके सुग्गा पाड़ि सकै छी भगवानजी पाड़ि सकै छी फूल पाड़ि सकै छी ओ फूलसब बनाकऽ रङ्गबिरङ्गके धागासँ लाल पिअर हरिअर सबरङ्गके धागासँ बनाकऽ फेर ओकरा तैआर कऽ कऽ बेडपर बिछाकऽ सुन्दर लागै छै घरमे मेहमानसभ आबै छथिन देखै छथिन रङ्गबिरङ्गके चीजसब हुनकासभके देखैमे सुन्दर लागै छै क्रूस किनिकऽ उन कीनिकऽ गेटके मुखके मुखदानी बनाकऽ नेट बना लेब शादी बिआहसबमे लोकसभ आबै छथिन चाहे अपने घरमे हुअए चाहे पड़ोसिएके घरमे हुअए लोकसभ आबै छथिन तऽ कहै छथिन कनिआँके हाथमे लुरि कतेक छै सुन्दर कनिआँ कतेक पारम्परिक छथिन अपन सौस माइ अपन माइ बापसँ मइआँ दादीसँ सिखने छथिन नीक नीक चीजसब बनेने कनिआँके पासमे कतेक लुरि छै नीक नीक चीज बना सकै छी पाएरपोछा बना सकै छी साड़िएके टुकड़ी टुकड़ी कऽ कऽ नहि रहै छै उनके लोकके अथी ओतेक किनैके पइसा तऽ साड़िएके टुकड़ी टुकड़ी कऽ कऽ उनसँ अपन काँटापर हमसभ अपन से कि कहै छै पाएरपोछा बना सकै छी ओ पाएरपोछाके हमसभ पाएरो पोछि सकै छी नहि तऽ ओकरा नियम निष्ठासँ राखब तऽ हमसभ कम्बलके फाड़िकऽ चारूकात नीकसँ मगजी लगाकऽ आसनिओ बना सकै छी जे पूजा पाठमे बैसब नहि तऽ ओकरा नीकसँ राखब नियम निष्ठासँ घरमे राखि सकै छी धिआपुतासभ अँइठ नहि करै तऽ ब्राह्मणो भोजन कराएब तऽ बैसि सकै छथिन ब्राह्मणसभ कुमारिसभ घरमे सएहसब बनबै छी अपन क्रूस काँटा किनिकऽ उनसब बजारसँ किनिकऽ आनिकऽ बढ़िआँ बढ़िआँ समान बना सकै छी सोइटर दस्ताना टोपी मौजा एक एकपर रङ्ग डिजाइनके बनै छै दोकानसँ कपड़ा किनिकऽ सिलाइ मशीनपर बढ़िआँसँ बढ़िआँ चीज बना सकै छी साड़िएके बढ़िआँसँ बढ़िआँ साड़िएके नेटे साड़ीके फाड़िकऽ लहँगा बना सकै छी सूट बना सकै छी सलवार बच्चासभके फ्रॉक बढ़िआँ बढ़िआँ चीज बना सकै छी घरमे